झूलेलाल फिरती होटल मूंखे अॼु घर ॿारनि जो क्रिसमस सेलीब्रेशन जे लाइ रोटीअ जो ऑडर आहे ॾियणो त वीहनि ॿारनि जे हिसाब सां सिंधी कड़ी चांवर पालक पनीर पकोड़ा दाल फ्राय सलादु पापड़ रोट फुल्को अॼु शाम ताईं सतें बजे ताईं मोकिले सघंदा ऐं हिन जे पुठियां मूंखे घणो डिस्काउंट ॾेई सघंदा